जी हाँ मैं ड्रॉइंग बनाने के विषय में आपको बता सकती हूँ मैंने ड्रॉइंग से ही पढ़ाई की है और मुझे ड्रॉइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है ड्रॉइंग बनाने से पहले मैं सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि पैंसिर हो कलर हो इरेजर हो वो सब अपने पास रख लेती हूँ फिर इसके बाद एकांत में बैठकर ड्रॉइंग बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा ड्रॉइंग अच्छा से बने और जो भी कभी कभी ड्रॉइंग में कुछ नहीं आता तो उसे कोई भी प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे बनाने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा बने और कभी कभी यूट्यूब पे भी सर्च करके देखती हूँ और अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ तो उसे अच्छे से बनाना सिखाती हूँ कि उसमें कोई भी कमी ना दिखे और वो दिखने में बिल्कुल प्राकृतिक लग जैसा लगे कि हाँ बिलकुल अच्छा लग रहा है सजीव लग रहा है और कलर करने के लिए मैं खास ध्यान रखती हूँ कलरों का जो भी उसमें मिलाना होता है किस कलर में कौन सा कलर मिलाएं कि वो अच्छा सा कलर बने और पत्ती में पत्तियों को कलर करने के लिए गाढ़ा ग्रीन का यूज करती हूँ जो बिलकुल लगे कि पत्ती ही है कोई सजीव पत्ती है और मुझे सबसे अच्छा लोटस का फ्लावर बनाने में लगता है उसको बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत से बनाती हूँ और कलर अच्छा अच्छा करती हूँ और नीचे उसके पानी का भी लुक देना चाहती हूँ कि लगे कि जो फूल खिला हुआ है वो पानी में है और अपने बच्चों को भी बताती हूँ बनाने के लिए और जो उसकी आखरी लाइन होती है उसे ब्लैक कलर की अच्छे से लकीर देकर और कुछ ऐसे चित्र होते है जो कि शेड वगैरह देकर ही अच्छे लगते हैं या चाहे वो अधिकतर पत्तियों में शेड की ज़्यादा जरूरत होती है और फूल के ऊपरी हिस्सों में भी शेड का जरूरत अधिकतर पड़ता है तो उसे मैं बहुत अच्छा तरीके से शेड देकर के अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ और अपने बच्चे को अधिकतर मैं जब भी खाली समय बचता है तो इस्कूल में जो भी में मिलता है तो उसको भी बताती हूँ कि हाउस वगैरह बनाने के लिए ये कलर लो और फूल बनाने के लिए ये कलर लो वो सब भी उसको भी मैं सिखा देती हूँ थोड़ा बहुत वो भी बना लेती है लेकिन मुझे ड्रॉइंग का बहुत शौक है और इसलिए मैं खाली समय में ड्रॉइंग बनाती हूँ जो नहीं आता है उसे कैलेंडर वगैरह में भी देखकर पूरा करने की कोशिश करती हूँ और मुझे गणेश भगवान का भी चित्र बनाने में अच्छा लगता है और एक गुड़हल का पुष्प है उसको भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ देखने में अच्छा लगे उसके लिए हर एक कलर को अच्छे से ड्रॉइंग करने की कोशिश करती हूँ जो भी कलर हो जो भी इरेजर पेंसिल जो भी हो उसको आप पहले से ही लेकर के उसको बनाना शुरू करिए और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की करती हूँ मैं पूरा कोशिश करती हूँ मेरा ड्रॉइंग अच्छे से हो और उसमें कोई भी कलर की कोई खराबी ना हो कहीं कुछ मिस्टेक ना हो चाहे जो भी है अगर कभी कभी कोई छोटे बच्चे का चित्र बनाना हो तो इस्टार्ट करते हैं उसके हेयर से उसका हेयर बनाते हुए आई नोज़ और ये सब बनाते हुए थोड़ा इस्माइल करता हुआ छोटा सा बच्चा बनाते हैं वो जो कि खेल रहा हो कुछ बॉल वगैरह लेकर कुछ ऐसा दृश्य बनाते हैं कि जो कि देखें तो लगे कि नहीं हाँ इसके कोई छोटा सा बच्चा खेल रहा हैं ऐसा कोई भी चित्र बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो अच्छा लगे और मुझे सबसे अच्छा फ्लावर ही लगता है बनाने में और उसको फ्लावर को बनाने कोई भी कमी नहीं छोड़ती हूँ सोचती हूँ कि कितना अच्छा मेरा फ्लावर हो और देखने में हर किसी को अच्छा लगे